मा खबर गारियाथ' विंगार दं माबा दं विंगारानोसै मथामथि दाथ' बास गिदिरथ' खारखाया विंगार अथ' मिनि बास खारो लामाफ्राथ' मोजां इसे

दा गारि भारायाथ' आसि थाखा लायोलै माबा बङाइनिफ्राय थांलाय फैलाय बेंथलसिम दाथ' बारायबायना गोदोनिजों दानिजोंलाय बबाव मिलायबावनो

नोङो बङाइनिफ्राय बे बेंथलाव फैगोन नामा माब्ला फैगोन

हेल्ल' औ दे होनबालाय दे गाबोन औ ओंखारबा फन खालामबानो जाबाय